मुंहिंजो नालो साक्षी आहे मां हिकिड़े ऑनलाइन साइट मां प्रोडक्ट्स ऑर्डर कया हुआ उन ऑड उन साइट जो नालो आहे डबलू डबलू डबलू डॉट इनसाइट डॉट कॉम मूंखे इन साइट जे बारे में मुंहिंजी हिकिड़े सा मुंहिंजी हिकिड़ी साहेड़ी ॿुधाई हुन साइट ते जाम सारा फेस प्रोडक्ट्स बॉडी केयर प्रोडक्ट्स आहिनि मां उन साइट तां फेस प्रोडक्ट्स ऑर्डर कया जेको हुयो फेस मास्क फेस फाउंडेशन लिपस्टिक ऐं आई पैलेट मां जे मां मां ॾिआरी महिल इहो प्रोडक्ट्स ऑर्डर कया ऐं मूंखे सुठो घणो डिस्काउंट मिलियो अ उन प्रोडक्ट जी क्वालिटी जाम सुठी आहे ऐं उनजो अ एक्सपायरी पीरियड आहे ॿ साल मतिलबु त मां उहे प्रोडक्ट्स ॿ साल सुठे नमूने यूस करे सघां थी अ मां उहो उहे प्रोडक्ट ॾिआरी महिल यूस कया त उहे प्रोडक्ट जो जाम सुठो सुठो मूंखे अ रिज़ल्ट मिलियो उहे प्रोडक्ट्स जाम सुठा आहिनि फेस मास्क अ अस मां ॾींहुं में ॿ दफ़ा यूस कंदी आहियां ऐं उनसां मुंहिंजे चहिरनि जा सॼा दाग़ बि निकिरी विया हुआ टे ॾींहं में फेस फाउंडेशन जेको आहे उहो बि जाम सुठो आहे मुंहिंजे फेस टोन ते बि जाम मैच थिए थो ऐं मां जाम सुठी थी लॻां लिपस्टिक में अ मुंहिंजे अ मनपसंद से शेड जी मिलियूं ऐं उहे मुंहिंजे चहिरे ते जाम सूट थी कनि ऐं जेको आई पेलेट आहे मेकअप पेलेट आहे उनमें बि जाम सुठा सुठा शेड आहिनि जेके मुंहिंजे ॾिआरी जे ड्रैस जे मथां जाम सुट पियो थिए त मां सभिनीनि खे इहो रिकमैंड कयां थी त तव्हां इन्हनि सां इहे साइट तां प्रोडक्ट ऑर्डर कयो छो त इहे प्रोडक्ट्स जाम सुठा आहिनि ऐं अ जाम अ ऐं अ सस्ता बि आहिनि मूंखे इहा प्रोडक्ट्स जाम वणिया